हाणे जेकॾहिं कंहिंखे रांधो ठहणो हुजे या रोटी ठाहिण जो कंहिंखे शौक़ु हुजे त उन जे लाइ एस आई एम औरंगाबाद एस आई एम दिल्ली चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी आहिनि एस डी एच कॉलेज वग़ैरह रखिया विया आहिनि जेके तव्हां खे बफे ते रोटी ठाहिणु सेखारींदा छा त उन में छा कहिड़ो पवंदो आहे जेकॾहिं जहिड़ी भाॼी ठाहिबी आहे उन प्रमाणे उन जो मसाल्हो ठाहिण सेखारींदा आहिनि जहिड़ी रीति जी आहे त पाण खे दाल ठाहिणी आहे त उन जे लाइ टमाटो नंढो कटिणो पवंदो आहे मिर्चु नंढो कटिणो पवंदो आहे साड़ा सावा धाणा नंढड़ा कटिणा पवनि ऐं ऐं उन जे लाइ जहिड़ी जहिड़ी सामग्री खपंदी हैड हेतिरी विझिबी धाणा हेतिरा विझिबा मिर्चु हेतिरो विझिबो अहिड़ी रीति पाण खे सेखारींदा आहिनि ऐं जेकॾहिं पाण खे नूडल्स ठाहिणी हुजे या मंचूरियन करिणी हुजे त उन जे लाइ वॾा वॾा शिमला मिर्च कटिणा पवंदा आहिनि ऐं वॾी गजर कटिणी पवंदी आहे बसरु वॾो कटिणो पवंदो आहे ऐं उन जे लाइ अलॻि अलॻि मसाल्हा कहिड़ा पवंदा आहिनि उन जा अलॻि अलॻि ॾिना वेंदा आहिनि ऐं जेकर पाण खे जेकी वस्तू अलॻि खणिणी हूंदी आहे इन प्रमाणे पाण खे सेखारियो वेंदो आहे ऐं जेकॾहिं पाण खे एॾी शौक़ु आहे त इन प्रमाणे पाण सिखी सघूं था